हाँ मेरी पसंदीदा बाइक बुलट है जो मुझे काफ़ी बेहद पसंद है क्योंकि उसका कलर और वेट और साइज काफ़ी अच्छी लगती है मुझे और उसका लूक भी बहुत अच्छा लगता है इस लिए मुझे काफ़ी हद तक पसंद है और मैं उसके आगे किसी और बाइक को लेना नहीं चाहता फ़िलहाल मेरे पास इस्प्लेंडर और प्लेटिना बाइक है जो मैं अभी चला रहा हूँ और यात्रा के दौरान मुझे इन बाइकों से यात्रा करना काफ़ी अच्छा नहीं लगता बहुत बुरा लगता है बुलट से यात्रा करते समय मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरे सपनों की बाइक है सुपर बाइक जो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है